हेलो नमस्कार सर बताइए मैं आप के लिए क्या सेवा कर सकता हूँँ कुछ बोल ना

बताइए सर हमारे यहाँ बहुत सारी हैं हाँ यहाँ पर सिर्फ़ शुद्ध शाकाहारी ही मिलता है अच्छा ना पूरी और सब्ज़ी तो हाँ सर बताइए एक कि कितने लोग के लिए चाहिए आप को लोगों के लिए जी जी सर जी आप कौन सा लेना पसंद करेंगे बहुत बहुत सारी वैराइटीज़ हैं

इसकी जानकारी तो दें जी देखिए जी हमारे यहाँ शाकाहारी में सब से ज़्यादा पनीर है और सब से कॉस्टली भी वही पड़ेगा

पानीर पर प्लेट जी पर पर प्लेट रेट है आप का दो सौ रुपये पर प्लेट है जी जी हाफ़ प्लेट की सुविधा उसके लिए वो मतलब कि ऑनलाइन आप के घर पर नहीं पहुंचाया जा सकता हाफ़ प्लेट की सुविधा आप को यहाँ होटल में ही आ के मिलेगी जी

हाँ सर वो डिपेंड करता है आप कितनी दूरी पर हैं जी तब तब आप के और मेरे घर की घर की लगभग दूरी तीन किलोमीटर होगी तो इस हिसाब से डिलेवरी चार्ज पचास रुपये पचास रुपये डिलेवरी चार्ज

ग्यारह जुलाई जी अगर आप पर प्लेट मांगते है तो फिर पर प्लेट चार पूरियाँ मिलती हैं और अगर आप को एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अब पाँच रूपये पर पूरी एक पूरी पाँच रुपये में जी जी हम कह रहे आप अपना अपना एड्रेस मेरे को आप अपना एड्रेस मेरे को मैसेज कर दीजिए और यही हमारा हेल्पलाइन नंबर है और अगली बार से कोई शिकायत है तो आप इसी नंबर पर कॉल करें धन्यवाद